हमसभ जे मतलब गाछ लगेने छी मतलब लगबैत छी ओ जे मतलब फड़ैत छै ने तऽ अलग खुशी मिलैत छै आओर देखैत छी हवा वगैरह तऽ देखइयोमे बड़ सुन्दर लागैत छै जे मतलब फल देलक जेना मतलब एतेक दिनसँ मतलब जे आस लगेने छी ओ मतलब पूरा भेल अलग खुशी होइत छै बहुत नीक खुशी होइत छै आओर ओ मतलब ओहिपर अगर नहि फड़ल तऽ उएहपर ध्यान रहल ओकरा मतलब सहीसँ केयर करियौ पानि दियौ ई दियौ तऽ बहुत मतलब ओ लगैत छै आ जहिया फड़ि गेल तहिया तऽ बाप रे बाप मतलब बहुत अलग खुशी मिलैत छै आओर ओकरा लेल मतलब देखियौ तऽ मतलब ओ गा गाछसँ हटैत नहि रहू मतलब ई मतलब आओर लऽ नहि लिए मतलब ओहि द्वारे ज्यादातर मन ओतहिए होइत रहैए बीतबयके आओर कथी कहैत छै बहुत नीक हमरा सभके मतलब फलो बहुत नीक होइत छै आओर कथी कहैत छै मतलब हमसभ मतलब देखयमे मन बहुत खुशी होइए आओर कथी कहैत छै मतलब एतेक अपना टाइम नहि बचैए तऽ मतलब किनको पैसा दऽ कऽ वहाँपर मतलब रुकबैत छी जे मतलब रुकू अहाँ आओर कथी कहैत छै जतय